पहिने छलै रह उत्तम खेती मध्यम बान निर्घिन सेवा भीख निदान अब भऽ गेलै नौकरी सबसे उत्तम आ खेती भऽ गेलै मध्यम बान खेती मे नहि लोक जाय चाहै छै खेती से लोक अथी भागि कऽ चाहै छै आब खेती बहुत अथी भऽ गेलै आब जे छै से लोगके अधिकांश भाग से बाहरेमे रहऽ चाहै छै हम दूइयो पैसाके नौकरी करी जेकि बाहरेमे कऽ रही एहि दुआरे जे बाहरमे रहला परमे टाइम परमे खाना कपड़ा लत्ता ऐश मौज कनि बेसीके मिलै छै ताहि दुआरे एखुनका परिवार जेकि स्थिति जे छै से बहुत डमाडोल छै परिवारमे औरत लोग जे छै से एखन जे शादी विवाह होइ छै तऽ अधिकांश चाहै छै जे हम बाहरे रही बाहरे हमर पति रहए ओहि लड़का से हम शादी करी जे बाहरमे हम मौज करी अपन अथी करी गाँवमे हम नहि रही गाँवमे पहिला पहिला वातावरण रहै जे गाँवमे लकड़ी जोर लै छै आ गाँवके अथी हो छलै आओर एखन जे छै जे पचहत्तरि परसेंट लड़की जे छै से बाहरेके अथी कऽ रहल हन जे बाहरे बला अथी होयत ओकरा सङ्ग शादी करब नीक से हम रहब आ नीक नीक कपड़ा पहिरब नीक खाना खाएब नीक ऐश आराम करब ताहि दुआरे शहरमे बस बसैके बेसी जरुरी रहै छै सिद्ध करैके लेल क्षति इएह हेतै ताहि दुआरे बिशेष कऽ बातावरण जे छै से एखन बाहरी बाताबरण सब लड़की सब चाहै छै जे हम ओहि लड़का से शादी करी जे लड़का बाहर नौकरी करैत होय ओहि लड़का से हम शादी करी जे बाहरमे हमरा रहनाइ होयत कपड़ा लत्ता बढ़िआँ मिलत मोबाइल देखल होयत पैसा मिलत खाना पीना अच्छा से मिलत कोनो नहि होयत गाँवमे रहलाके बाद बहुत रङ्गके बाताबरण छै बहुत रङ्गके दिक्कत छै आ बाहरमे रहला से एगो ड्यूटी एगो खेनाइ एगो कपड़ा लत्ताके धोनाइ एहिके सिवा दोसर कोनो चिन्ता नहि रहै छै अथी जाहिमे बहुत बीस रङ्गके बीसगो चिन्ता हार्दिक अथी दै छै अड़ोस पड़ोस सबके देखऽ पड़ै छै कर कुटुंम्ब सबके देखऽ पड़ै छै अथी करऽ पड़ै छै सबके चलबऽ पड़ै छै सोचऽ पड़ै छै करऽ पड़ै छै आ बाहरी आदमीके जाइत जाइत कही सुनतै अबैत अबैत कहीं सुनतै एतेक पाँतिमे आयल नहि आयल नहि अथी भेल इच्छा भेल तऽ आयल नहि इच्छा भेल तऽ नहि आयल एकसरहा जे छै से एखन पसन्द करै लड़की बाहरी अथी अइ ओहि लड़का से जे बाहरमे लड़का होइ तेकरा से हम शादी करी आ ओकरा बाहरमे रही आओर अथी करी तैं लऽ कऽ जे छै से अथी छै अखन एहि लऽ कऽ बिषयान्तर भेल छै गाँवमे एखन रहैके लिए बिशेष नहि तैयार रहै छै अधिकांश जे छै से बाहरेके लड़काके कोइ पसन्द करै छै गाँव बला लड़का से करै लए तैयार नहि रहै छै शादी गाँव बला तऽ गाँवेमे रहतै गाँवेमे हमरा गाँवके बाताबरणमे हमरा राखत आ बाहर बला से होयत तऽ बाहर बला बाताबरणमे हम रहब बाहर बला बाताबरणमे हमरा राखत अथी कऽ एहि लऽ कऽ एखन छै से पचहत्तरि परसेन्ट लड़की शादी विवाहमे जे छै से एखन अइ रूप मे रहै हमरा बाहर के हमरा रहे बला के से शादी हुए अथी हुए हूँ